हमरा जे छै लेख लिखैमे मतलब कोनो भी टिप्पणी लिखैमे बहुत ही बढ़िऑं लागैया जे छै हम जे छै ओहि पर बहुत ढ़ेर सारा लाइन लिख सकै छी तहन जे छै मतलब आरामसँ अपन बैसकऽ घरमे एक जगह अपन बैसकऽ लिखै छी ओहिमे जे छै कोनो मतलब जे ई चीजकेँ बारेमे लिख रहल छी जेना विद्यापतिकेँ बारेमे लिखै छी तुलसीदासकेँ बारेमे लिखै छी हुनकर जे छै जीवन टिप्पणीके बारेमे लिखै छी ओहिमे एहन मतलब इम्पोर्टेन्ट मतलब चीज सभ दए दै छी जे मतलब बहुत ही देखैमे रोचक आ पढ़ैमे मतलब बहुत ही सुन्दर लागैया आरामदायक मतलब हमरा लिखैमे सभसे ज्यादा आरामदायक घरमे ही लागैया मतलब अकेलामे बैठ कऽ लिखैमे तऽ बहुत ही मतलब आरामदायक महसुस होइया मतलब बहुत ही बढ़िऑंसँ हम लिख सकै छी जे जे छै ई सभमे बहुत ही टिप्पणी कविता इहे सभ जे छै बहुत ही बढ़िआसँ लिख सकै छी